ہاں حیدر آباد ضلعے میں بہت سارے مقامی تعلیم ہیں یہاں پہ دستیاب ہیں اچھی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پہ پرائیویٹ اسکول بھی ہے کمیٹی بھی کمنیکیٹ ہے سب ہے یہاں پہ سب اچھی تعلیم دی جاتی ہے گورنمینٹ اسکول میں بھی اور پرائیوٹ اسکول میں بھی